زراعت انسان كے لیے بہت اہم ہے كیونكہ انسان زراعت كے ذریعے ہی زندہ ہے جب انسان كھیتی نہیں كرے گا تو وہ كھائے گا كیا اور پھر زندہ كیسے رہے گا اسی وجہ سے زراعت جو ہے انسان كے لیے بہت اہمیت ركھتا ہے لیكن آج كے دور میں ہر انسان پیسے كے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپںے اس آبائی و اجدادی كام سے دور ہوتا جا رہا ہے جب انسان كھیتی نہیں كرے گا تو وہ كھائے گا كیا اور زندہ كیا رہے گا اسی وجہ سے زراعت جو ہے انسان كے لیے بہت اہمیت ركھتی ہے اور آنے والے نسلوں كے لیے ہمارا یہی ایک پیغام ہے كہ زراعت پر توجہ دیں اور اس كو اپنے اندر شامل كریں جو لوگ اسكولوں اور كالجوں میں پڑھتے ہیں وہ زراعت پر زیادہ توجہ دیں پڑھائی كے ساتھ ساتھ زراعت كے كام بھی سیكھیں تاكہ اپنے آنے والی نسلوں كو زراعت كے بارے میں بتا سكیں نہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا كہ اس دنیا پر صرف انسان ہی رہ جائیں گے اور زراعت كرنے والا كوئی نہیں ملے گا پھر انسان كے لیے جینا دشوار ہو جائے گا كیونكہ جب زراعت ہی نہیں ہوگی تو غلے كیسے آئیں گے اور جب غلے نہیں ہوں گے تو انسان كیا كھائے گا اس اعتبار سے انسان كا جینا محال ہو جائے گا